असां जे शहर में चार मल्टीप्लैक्स थिएटर आहिनि जंहिंमें तमामु सुठियूं पिक्चरूं ॾेखारियूं वेंदियूं आहिनि चार थिएटर शहर जे सुठी सुठे चौंक ते आहिनि हिन थिएटरनि जूं टिकेट्स ऐं हुननि जा अघ ठीकु हूंदा आहिनि न महांगा न सस्ता आहियुनि थिएटर में ॾाढी सफ़ाई टॉयलेट बाथरूम में हूंदी आहे हुते खाइणु जूं सुठियूं बि शयूं मिलंदियूं आहिनि जंहिंमें तमामु सफ़ाई हूंदी आहे